کووڈ نائنٹین کرونا وائرس سے بچانے کی غرض سے احتیاطی اقدام کے طور پر اسکولوں کو بند کر دیا گیا تھا طلباء کے درمیان فاصلے اور تعلیم کے فقدان سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے مدِ نظر لاک ڈاؤن کے دوران اور اُس کے بعد نیشل کونسل ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ یعنی این سی اِی آر ٹی نے متبادل اکیڈمی کلینڈر تیار کیا جو درجہ ایک سے بارہویں تک کے لئے ہفتہ وار سیکھنے کا منصوبہ ہے یہ دلچسپ سرگرمیوں اور نصابِ تعلیم کے موضوعات سے متعلق چیلنجس پر مشتمل ہے یہ تعلیمی نتائج کے ساتھ موضوعات کا نقشہ تیار کرتا ہے اور اُساتذہ کے ساتھ والدین کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ طلباء کی تعلیم کے پیش رفت کا مختلف طریقوں سے اندازہ لگائیں نیز اُن سیکھنے والوں کو جن کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی ہے اُنہیں لنک مہیّا کرانا ہے اِس کے علاوہ ایک جامع اقدام جسے پی ایم ای ودیا کہا جاتا ہے شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد تعلیم کے لئے ملٹی موڈ رسائی کو یقینی بنانے کے لئے ڈیجیٹل یعنی آن ایئر تعلیم سے متعلق تمام کوششوں کو یکجا کرنا ہے جہاں پر ڈیجیٹل سہولت جیسے موبائل ڈی ٹی ایچ ٹیلیویژن وغیرہ مہیا نہیں ہیں وہاں کے لئے وزرات تعلیم نے کئی اقدامات کئے ہیں مثلاََ کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن اور ایک پوڈکاسٹ جسے سی بی ایس سی نصابی کتابوں کو سیکھنے والوں کو کے گھروں تک سپلائی کیا اور اسے اکیسویں صدی کے ہزپر ہینڈ بیگ اور کمیونٹی بھی کہا جاتا ہے سمگر سکشا کے تحت اختیارات سے متعلق فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ موبائل اسکول وریچول اسٹوڈیوز اسکولوں میں وریچول کلاسز مسلسل سیکھنے کا منصوبہ پری لوڈ ٹیبلیٹس وغیرہ مختلف ریاستوں اور مرکزوں کے زیرِ انتظام علاقوں اور دور دراز دیہی علاقوں جہاں پر آن لائن کلاسیز مشکل ہے قائم کیا جا سکے مزید برآں اُساتذہ کو ابتدائی اور ثانوی سطح پر مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے موقع مہّیا کرانے کی غرض سے اِس محکمے نے اکتوبر دو ہزار بیس میں دکشا پلیٹفارم کا استعمال کر کے نشٹھا آن لائن ٹریننگ پروگرام شروع کیا وہیں دوسری طرف کووڈ نائنٹین کے دریہ پیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بہت سی تنظیموں کے ذریعہ لوگوں کو فراہم کی جانے والی مدد ذات پات اور مذہبی نظریات سے بالا تر تھی اور یہ بھارت اکنشٹھ پروسیس کی ایک روشن مثال ہے جب کہ پورے شہر میں مندر و مساجد گرجا گھرو اور گرودوارو کو اسپتالوں اور تنہائی مراکز میں بدل دیا گیا اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے اور ادویات لینے میں بھی مدد کی گئی ویکسین مہم کی تیزرفتاری کا تبادلہ کرتے ہوئے سب کو مفت ویکسین مہیّا کرائی گئی ویکسین کے بارے میں افواہوں اور الجھنوں کا مقابلہ کرنے میں مذہبی و معاشراتی رہنماؤں نے ویکسین کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی خاص طور سے اُن علاقوں میں جہاں پر ویکسین کے بارے میں زیادہ ہچکچاہٹ تھی